हॅं हम निश्चित रूपसे अपन क्षेत्रमे खेल क्षेत्रक द्वारा जे संचालित विभिन्न कार्यक्रम से चाहे स्वास्थ्य जन्य हुए कि कल्याण जन्य हुए निश्चित रूपसे भाग लै छी आ बढ़ि चढ़िके भाग लै छी एहि सँ हमरा सबकेँ ई अवसर भेटैत अछि जे हमसब ओकर महत्त्व बुझि सकी खेलेलासँ हमर शरीरमे केना स्फूर्ति आयत केना ऊर्जा भेटत ई हमरा सबकेँ ज्ञान भऽ जाइया खास कऽ बच्चाकेँ एहि दिस आकृष्ट करबाक लेल जे ई कल्याण कार्यक्रम जे ई स्वास्थ्य जन्य कार्यक्रम जे संचालित होइया ताहिमे बच्चा सबकेँ आकृष्ट करबाक मुख्य ध्येय लऽ कए हमसब ओहिमे भाग लै छी आ किछु नहि किछु अवश्य हमरा सबकेँ सफलता भेटैत अछि मुदा आइयो सफलता ओहि दिशामे ओहि मात्रामे नहि जतबा हमसब सोचि रहल छी